नमस्ते अरे मैं सुना कि आपके पास बहुत बड़ी तालाब है तो हमको मछली चाहिए था बताइए कैस कौन कौनसी मछली है रोहू चाहिए था रोहू तो कैसे किलो बेचते हैं मतलब बढ़िया हैं मिल जाएगा अब भिजवा देंगे कि आना पड़ेगा जी तो ज़रा हमारे कुछ बड्डे प्रोग्राम आना है इसलिए मैं सोच रहा हूँ मछली बनवा दूँ तो मैं सोचा आपसे बात कर लूँ

और उसके अलावा कोई और उसके अलावा कोई मछली है जी जी जी अगर मान लीजिए अगर आपको अगर आपको हो सके तो आप भिजवा दिए तो ज़्यादा सही रहेगा तो अगर किसी से कह के जी और जी जी कैसे जी तो आप कब लेते हैं मतलब ई या तालाब मछली पालने पर जी जी जी और कैसे रुपये किलो बेचते हैं जी

कैसे रुपये किलो बेचते हैं चलिए ठीक है अरे हमको लगभग जी अरे हमको जी जी जी जी हम हम जी हमको रोहू चाहिए बताइए पचास पचास किलो के लिए चलिए ठीक है ठीक है तो आपका दुकान मतलब दो बजे से खुलता है ना चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार